تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاہ جہاں پور کے نوجوان جو ہیں وہ کافی زیادہ اس میں پیچھے رہتے اس میں سب سے بڑی کمی میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں اچھے ادارے نہیں ہیں جو اچھی تعلیم فراہم کر سکیں اور نہ ہی تعلیم یافتہ ہمارے وہاں اساتذہ ہیں تو جو ہمارے وہاں ابھی تک جتنے بھی ادارے ہیں وہ کافی زیادہ چھوٹے ہیں اور بہت زیادہ ان میں وسیع ذرائع نہیں ہے اور دوسری چیز آپ نے کہی کہ روزگار روزگار کے اندر بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے وہاں اسکول نہیں ہے یونیورسٹیز نہیں ہیں اور سب سے مین چیز جو ہوتی ہے کہ وہ انڈسٹری نہیں ہے مارکیٹنگ نہیں ہے بالکل تو اس اسی وجہ سے نوجوان ہمارے شہر سے دور جاتا ہے اور تیسری چیز قیادت کی بات کری ہے آپ نے قیادت میں بھی سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے وہاں جو بھی سیاست ہوتی ہے وہ سیاست چند لوگوں میں محدود رہتی ہے جس سیاست کا ہر انسان فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے وہاں لوگ اس سے پیچھے رہتے ہیں اور تعلیم میں تو آپ دیکھیے کہ جو ہمارے وہاں پڑھنے جا رہا ہے وہ بھی سی ایم اسکالرشپ کے ذریعے پڑھتا ہے اسی انہی سب وجہوں سے جو ہے آدمی پڑھ پا رہا ہے ورنہ شہر کے اندر کچھ اتنا زیادہ خاص ہے نہیں